हॅलो हॅलो कोण उलयता हय रिमा नायक

आं आं पीक अप तुमी खूंय आहा हांव तुमकां रावतालें आं सावड्डें आतां चांदोर वचपा रोड खबर आसा चांदोर वचपा रोड त्या रोडांतल्यान नीट्ट स्लोप नीट्ट येवपाचें नीट्ट येवपाचें आनी मागीर तिंगा एक फश्टच तिंगा चेपल मेळटलें एक पावले तिंगा मागीर भितर येसकोन रोड वयता न्हू भितर रोड वयता तेशें स्ट्रेट वोच मुखार स्ट्रेट गेल की फस्ट येशकोन फस्ट उंच वयता पय र रोड स्ट्रेट येयले उपरांत उंच वयता पय रोड होय फस्ट आं तु दिसलो भितर येया रायट घेवपाचें उंच स्ट्रेट सामको उंच

हॅलो आयको येता होय स्ट्रेट उंच येयले उपरांत लेफ्ट घे लेफ्ट घेवपाचो तिंगा काड वोय येता येता वोय वोय वोय उंच साय येता येता मातशें राव दोन मिनटां दोन मातशें राव आं आं आं आं आं बरी आसा न्हू व्योम आं आं आं येता येता आं आं आं बरें येता पेमेंट कितले तीस हजार कमी जायना मातशें कमी कर न्हू चेक कोरता चेक कोरता पयलीं आ बरें